गोजोननि बाहेरायावथ' आं बेबादि मोसानो मोनाखै बा मोसानाय जाफेराखै आं एरैनोबाबोथ' बिदि प्रफेसिनेल दानसार बिबादि नङा बिदिनो कलेजफोराव मोसायो बैसागुफोराव मोसायो फान्कसनफोर बैसागु फान्कसनफोराव बेबादिनो बर' मेथाइखौल' मोसायो जेराव जेनैबा स्टेपसफोरा माखासे बर'निल' जायो बेवहाय बैसागुआवथ' बैसागुनि मोसानायल' जायो कलेजफ्रावबो बिबादिनो ओरैनो सिमपल मोसानाय जायो बेवहाय माखासे आनकमफर्टेबल जालायनाय बेबादि जेबो जाथाय जाफेराखै गासैयावबो आं मोसानाय मानि आं गोसो जानानै मोसानाय कमफर्टेबलआनो बेबादि कमफर्ट जननि बाहेरायाव आंहा बेबादि जाथाय जेबो जाफेराखै बेखायनो आङो मोसाजोबदोंमोन जेराव मोसादों बिदिनो बैसागुआव बा कलेजआव बा बबेबा मोनसे मिथिंआव बेबादियावल' मोसानाय जादोंमोन दा जेबो प्रबलेम बा उसुबिदा जेबो जायाखै आंनिया